हमसब सिचाइ करै छिए तकर बाद पानि दै छिए कादो करलहुँ ओहिमे गरमा धान रोपलहुँ तकर बाद मक्का उपजेलहुँ बहुत पानि दै पड़ै छै मोटर पम्पिङ्ग सेट चलबै छी हमरा सबके पानि सेहो कम पड़ि जाइए तकर बाद मैनेज करै छी पोखरिसबसँ पानि लेलहुँ लोकसबसँ कनि माँगि लेलहुँ पानि तकर बाद पानि ढाललहुँ ओकर बाद जे छै ओ खूब मेहनति करऽ पड़ै छै खेतमे हमरासबके पूरा दिल लगाकऽ नहि करबै तऽ कोना हेतै हमर सबके पेट कोना चलतै गुजारा कोना चलतै एहि दुआरे हमसब खूब खेतमे मेहनति करै छी खूब उपजाबै छी ओ बिक जाइए एक दुइ टकामे तऽ हमरासबके पेट पालन पोषण भऽ जाइए पोषण पालन की करी हमसब बहुत गरीब आदमी छी